मेरे घर में मेरे हसबैंड को बागवानी लगाने का बहुत शौक़ है जैसे मेरे यहाँ गुड़हल का फूल गेंदा का फूल और अमरूद लगाने का जगह है जिसमे हमारे हसबैंड्स गड्ढा खोन के अमरूद लगाते हैं और जिसमें पानी सुबह डालते हैं फिर पत्ती ज़्यादा आने पर कल कलम कर देते हैं अमरूद मेरा बहुत अच्छा है लाल वाला है जिसमें बड़े बड़े फल आते हैं खाने में बोहोत मिठास है मेरे हसबैंड को बागवानी बहुत पसंद है जिससे जैसे वह कभी कभी अमरूद को तोड़ कर के अपने पास में लोगों को खिलाते भी हैं बहुत लोग प्रशंसा करते हैं कि इनके यहाँ अमरूद बहुत अच्छा है और फूल लोग आते हैं बगल के तोड़ कर ले जाते हैं पूजा में चढ़ाने के लिए कभी कभी हमारे घर पर गजरा वह तैयार होता है तो गजरा भी लोग मंदिर पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं मेरे हसबैंड को बागवानी बहुत पसंद है